हमरा अपन गाममे ई चीज बहुत नीक लागि रहल अछि जे एतय सभ अपन अपन स्वतन्त्र जीवन जी रहल छै ककरो कोइ ताक झाँक नहि कऽ रहल छै जे पढ़य लिखय चाहैत छथि ओ पढ़ाइ लिखाइ करैत छथि जे काज धन्धामे लागय चाहैत छथि ओ काज धन्धामे लागल रहैत छथि आओर मतलब बहुत कम लोक कोशिश राखि रहल छथि जेना जरूरत पड़ल तऽ सभ एक ठाम अयलहुँ नहि जरूरत अछि तऽ सभ अपन अपन घरमे छी अपन अपन काजमे लागल छी ककरो कोनो प्रकारके हँसी मजाक या नकल कुचेष्टा नहि कऽ रहल छै ताहि लऽ कऽ ई चीज बहुत नीक छै तऽ इएह सभ लऽ कऽ हमरा अपन गाम नीक लागि रहल अछि जतेक कोइ मौगिओसभ छथि ओहोसभ अपन जे काज करैत छथि जिनका काज करयके मोन छनि ओ घरसँ निकलिके स्वतन्त्र रूपसँ काज कऽ रहल छथि किनकोपर कोनो प्रकारके छीँटाकसी नहि भऽ रहल छनि जे हुनकर पुतोहु एना कयलखिन हुनकर बेटी एना कयलखिन ईसभ तरहक बात नहि भऽ रहल छै